अ बबाव थांनोरा आयै खैला मैलायाव थांग्रा लामाया बिराद असुबिदालै गाज्रिथार हाब लामाया लाजाया एक्केबारे गाज्रिथार होइथ आस्थे एक्के लासै लासै खारनांगौ जायो मोस्रोम थाबायनाय बायदिसो गारिया बिदिनोसै गारिया बिदिनो गारि गिदिरफ्राथ' बारा थांनो हाया गारि गोरलै गोरलैफ्रा थाङो आरो गारि फिसा फिसाया थाङो औ औ है अट'आबो बिदिनोसै खारजाथारा लामायानो लाजाया जोंनि बे खैला मैला बाजाराव बिराद दिग्दारलै लामाया बहुद मानसियानो खस्त' मोनजोबो अ औ औ औ अ थांनाया थांजायो बिराद गाज्रि लामाया आरो लासैसो थांनांगौ जायो खुनुरुखुम माने बहुद दिरि लायोलै लामाया गाज्रिथार एक्के लाजाया लामायानो आङो खैला मैलायाव अ अ अ अ अ अ अ थांनो हागोन दस्रा लामायाथ' दस्रा लामायाथ' बर्थ'मान गैयानो बिदिनो बे मैन लामाजोंनो थाङो फैयो होनबाबो लामाया एक्के लाजाया आरो लामाया गाज्रिथार बेराद खस्थ' मोनो बारस'लांनाय लामा गैयालै बे मैन लामाजोंनो थांथारनांगौ बहुद टाइम लायोलै खस्थ'थार बहुद मानसियानो फैफिननाय हा लागोन लै गैयाब्लाबो सापागुरिनिफ्राय खैला मैलासिम सारि पास घन्टासो लायोलै लामायानो लाजायाना आच्चा